कही भी यात्रा करैके दौरान हर तरहकेँ सुरक्षाके प्रबन्ध करल जाए छै सरकार द्वारा हर जगहपर पुलिसकर्मी तैनात मिलैत छै किसी प्रकारके घटना होएके कोइ चान्स नही छै हर तरहकेँ सुविधा देलछै सरकार सुरक्षा देलछै सरकार मतलब अगर किसी भी प्रकारके घटना हो जाइत छै या किसी प्रकारके दिक्कत आइछै तऽ वहाँ पर हर तरीकेके यात्राके दौरान हर तरीकेके सुविधा आरामसे मिल जाइत छै जगह जगह पर ओ जगह जगह पर चिकित्सा उपलब्ध छै पुलिसकर्मी उपलब्ध छै जेकरासँ हमलोगोके बहुत सहायता होइत छै घुमयमे अगर कही किसी यात्राके दौरान कही कोइ घटना हो जाइत छै तऽ वहाँपर हर तरीकेँके सुविधा मिलि जाइत छै आओर पुलिस तुरन्त आ जाइत छै चिकित्सक वहाँ पहुँच जाइत छै एम्बुलेन्स वहाँ पहुँच जाइत छै तऽ यात्राके दौरान सुरक्षाके प्रबन्ध सरकार द्वारा बहुत अच्छे से करल गेल छै